मेथाइ रोजाबनाया जाबाय मानसिनि गोरबो गोसो सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय मोनसे गारां दा बे रोजाबनायखौ आं जोबोद मोजां मोनो रोजाबनायखौ आङो रेकरदिं खालामनाय समाव आङो मबाइलनिफ्राय खोनानानै लिरनानै लास्लायो बेनिफ्राय आङो मबाइलजों लोगोसे आङो रोजाबलाङो दा रोजाबनाय होन्ना बुङोब्ला जोङो बुहुमाव बयजोंबो अनसायजानाय रोजाबनाया जाबाय बुहुम बयजोंबो अनसायजानाय मिथिसार जाजानाय मोनसे खामानि होन्ना जों बुंनांगोन बेजों रोजाबनायाव नों गावनि गोसो आरो लोगोसे